दुनिया में बदिलाउ अची रहियो आहे ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे बदिलाउ छो जो चवाणी आहे की परिवर्तन संसार जो नियम आहे उहा सही बि आहे सुठो बि आहे फ़ाइदे वारो बि आहे जीअं की ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं थियूं आहिनि पहिरियां छोकिरीयुनि खे पढ़ाइणो न हूंदो हुओ की भई छोकिरियूं न पढ़ंदियूं हाणे उहे छोकिरियूं पढ़नि थियूं ऐं जॉब बि कनि थियूं घर खां ॿाहिर बि निकिरनि थियूं ओतिरा अनुभव सिखी थियूं वञनि नंढिणे न त न पढ़ंदियूं त नंढिणे शादी कराए छॾियो पोइ ओतिरी सम्झ न हूंदी हाणे जेतिरो पढ़नि थियूं ओतिरो सम्झ बि थी वई आहे छोकिरा छोकिरियूं हिकु ॿिए सां सुठे रीते रही था सघनि ऐं ॿियो बदिलाउ आयो आहे टेक्नोलॉजी अॻु में केरु छोकिरीयुनि जूं शादियूं थी वञनि या ॿिए हंधि रहण जो थींदो त हिकु ॿिए सां केरु ॻाल्हाइण लाइ बि तर्संदो हुओ पर उहा हाणे ॾाढी सहुली ॻाल्हि थी वई आहे वाधारे त वीडियो कॉल करे हिकु ॿिए सां मिली था सघूं इन खां पोइ कॾहिं ॿिए शहर अचणु वञण जी बसीयुनि जी या फ्लाइट जी अहिड़ी सुविधा मस्त थी वई आहे की पाण घरु वेठे उन जो टिकेट बुक कराए था सघूं उन टाइम ते उते पुॼी था सघूं किथे पंहिंजो साधन ट्रेन आहे त इहे किथे पहुती आहे उहा बि जानकारी मिली थी वञे मतिलबु ॾाढो सुठो बदिलाउ आहे अञा बदिली रही आहे चवनि था दुनिया बदिली रही आहे हा बदिली रही आहे ऐं बदिलजंदी ॾाढो सुठो अनुभव थी वियो आहे ऐं थींदो